जी सर मुखे तव्हां जी कंपनी मां मिलियो होयो लैटर त मां जॉयनिंग कॾहिं खां कयां मुंहिंजो नालो पियूष महेश कुमार लालवानी आहे त मूंखे तव्हां तव्हां लैटर मोकिलियो हुयो पर मुंहिंजी प्रोफ़ाइल में पंजवीह त लिखी हुई पर तव्हां अरिड़हं हज़ार लिखी अथव त लैटर में त मूंखे त न थींदो एडजस्ट मुंहिजो पर असां प्लस में वञू मां प्लस में अची करे माइनस कीअं अचां मतिलबु की मूंखे इनखां वधीक सैलरी मिलंदी ॿिए किथे वञा पर इहो छा मुंहिंजो वॉकिंग डिस्टैंस में आहे मुंहिंजे पासे में पवंदो त मां एॾे घटि सैलरी में मूंखे न थी सघंदो त तव्हां मूंखे हिनखां पंजवीह हज़ार ई खपनि सैलरी में अच्छा त इंटरव्यू कंहिंमहिल थींदो मंडे मोर्निंग ते त न थी सघंदो मां एक्चुअली ऑउट ऑफ़ सीटी आहियां त मां वैनस्डे इवनिंग में अचां त हलंदो अच्छा केंसि ताईं मैसिज कंदो तव्हां सर अच्छा ऐं एड्रैस सर कहिड़ी आहे लोकेशन अच्छा हीअं ओके सर न न ॿियो सैलरी जी प्रॉब्लम हुई तव्हां मूंखे जेतिरी मां लिखी हुयमि ओतिरी खपे हिन खां घटि में त मूंखे न ठीकु आहे सर मां जी सर मां तव्हां मैसिज कयो पोइ मां सर नयो आहियां फस्ट टाइम ईंदमि ओके सर